म्हज्या आवडीचें खाण म्हणजें घरांत केल्ल्यो सगळ्यो वस्तू म्हाका चड अशे भायर हॉटेलांत किंवा दाब्यार किंवा भायर बारकेल्या गाड्यांनी खावपाक म्हाका आवडना कित्याक थंयचें तें निवळसाण पळयत जाल्यार न्ही मनाक हीत घेना आनी ताका लागून म्हाका हें भायर खंयच खावपाक आवडना घरा एक पेज सुद्दां जाली जाल्यार ती आमी खोशयेन जेवता आनी ताची धादोसकाय आमी आमच्या चेऱ्याचेर ती व्यक्त करूंक शकतात खंयचीय आसूं उज्यांत भाजिल्लें वायंगें ताचें भर्त तें तर कितले सुवादीक आसता ताची चव भायर बाजारांत मेळना ते केसले भाजतात आनी कितें कितें उकडटात करतात ताका टेस्ट आसना तेच बरोबर

तें जर कोणेंय खालें न्ही जाल्यार तें आनीक खावपाक परत परत त्या त्या मनशागेर वतले अशी ताची चव आसता आनी केन्नाय तें सोडचेंच ना एक फावट खालें जाल्यार आनीक घरांतलें म्हणटकीर कितें जें आपल्या मनशां खातीर जें मागीर मोगान करतात आनी तातूंत आपलो जीव ओतून अशें करतात बरी निवळसाण आनीक थोडेंच केलें म्हणटकीर ताचें तें प्रमाणें सारकें आसता आनी तें चवीक बरें आसता अशें केल्ल्यान म्हाका घरांत कितेंय आसूं तें कसलेंय आसूं तें तो कसलोय पदार्थ म्हाका घरांत केल्लो खावपाक खूब आवडटा